ابھی چند دن قبل میں ایک جگہ کولکتا کا سفر کر رہا تھا اور میں نے میٹرو کے ذریعے پورا کولکتا میں نے گھوما اور وہاں میں میٹرو میں بیٹھ کر کے وہاں کی فیسلٹیز کے بارے میں جب میں محسوس کیا تو کیا ہی اچھی فیسلٹیز تھی وہاں پر اور جگہوں سے اور لکھنؤ کے میٹرو کے مقابلے میں اور دلّی کی میٹرو کے مقابلے میں اگر اس کی کمپیئر کیا جائے تو وہاں کی میٹرو بہت ہی مشہور اور بہت ہی اچھی ہے اس میں سفر کرنے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہم نے وہاں پر جو سفر کیا وہاں کے ایڈونچرس اور یہاں بہت ساری ایسی فیسلٹیز تھی جو عام میٹرو میں نہیں موجود ہوتی ہے اور ایک جگہ اچانک سے میں میٹرو سے اترتے ٹائم اچانک سے میرا پیر پھسلا اور مجھے اندیشہ ہوا کہ جس طرح انسان پٹری کے نیچے آ جاتا ہے میں بھی کہیں میٹرو کے نیچے نہ آ جاؤں لیکن بعد میں اس کا سسٹم مجھے پتہ چلا کہ میٹرو میں ویسی کوئی جگہ نہیں ہوتی کہ انسان پٹری کے نیچے آ جائے کیونکہ وہ پلیٹ فارم سے بالکل برابر کر دیا جاتا ہے میٹرو کو گیٹ کو